हलो मुकेश चांहि वारा

हा मां तव्हां हा हा असां तव्हां जे घर जे होटल जे साम्हूं ई रहंदा आहियूं असांखे वीहु चांहियूं खपनि वीहनि चांहिनि में बि तेरहां चांहियूं हा तेरहां चांहियूं खंडु वारियूं सत चांहियूं बिना खंडु जे फिकी हा शाम जो हा चांहि कड़क हुजे ऐं मसालो विझ जो चांहि में हा हा अद्रक एलाची हा चांहि सुठी हुजे स्पेशल हा खासि चांहि हा हा अच्छा हा हा ऐं नाश्तो खपे असांखे चांहि सां गॾु तव्हां छा छा ॾेई सघंदव हा समोसा पकोड़ा हा हा अच्छा सना पकोड़ा अच्छा ठीकु आहे त चांहि सां असांखे ॿ प्लेटूं पकोड़नि जूं मोकिलिजो सना पकोड़ा ऐं टोश टोश बिस्किट जो बि पैकिट मोकिलिजो

हा ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा ऐं टाइम सां मोकिले छॾिजो हा

न न पहिरीं तव्हां असांखे नाश्तो मोकिलि जो ऐं पोइ पंद्रहं मिंटनि खां पोइ चांहि मोकिलिजो जीअं चांहि वरी थधी न थी वञे न

ऐं फिकी चांहि ऐं बि अधु चांहि अलॻि अलॻि कंटेनर में मेनशन ॿुधाए जो ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा

ठीकु आहे महिरबानी न बसि हा हा ओके ठीकु आहे महिरबानी जय झूलेलाल